हाँ बोलिए हाँ हाँ गाड़ी है कौन सी गाड़ी चाहिए आपको अच्छा हाँ हाँ हाँ तो चार चक्का में कौन गाड़ी अच्छा अच्छा अच्छा पटना जाइएगा पटना जाने के लिए

हाँ हाँ

पटना का कम से कम आठ हज़ार हम्म देखिए महंगाई है ना और रोड उड भी इधर से जाएगा तो उतना यह नहीं है तेल है ड्राईवर है सब कुछ तो उसी में है ना फिर हम लोगों का भी कुछ बचना चाहिए ना अब वह तो ड्राईवर समझेगा हम्म हम्म ड्राईवर जाएगा तो कोई ज़्यादा आठ हज़ार नहीं है हाँ हाँ सब पता होगा ड्राईबर तो जाते आते रहता है अच्छा अच्छा ड्राईवर तो जाते आते रहता है गाड़ी है तो जाना आना तो लगे रहता है पच्चीस तारीख़ का ठीक है हो जाएगा लेकिन पैसे का डिमांड तो रहेगा ही उतना ही हँ हँ हँ हँ एडभांस कीजिएगा तभी ना हम लोगों का भरोसा रहेगा नहीं तो फिर इधर उधर लगन उगन है तो उसमें भी तो गाड़ी चली जाएगी नहीं आप एडभांस कीजिएगा तो अच्छा होता यदि ज़्यादा दे देते तो गाड़ी जब हम जब हम बोल दिए हैं तब तो गाड़ी जाएगी ही एक आध हज़ार रखिए उधार बाक़ी दे दीजिए तो ठीक रहेगा ठीक है नहीं कैसे भूलेंगे वह तो नोट कर के रखिएगा समस्तीपुर से पटना जाना है है ना ठीक है ठीक है ठीक है तो पहले आप पैसा पेरमेंट कीजिएगा ना इसके बाद ही ना होगा ठीक है ठीक है